ہیلو ہاں تم کسی ایپ کے بارے میں جانتی ہو ہاں نہیں وہ مجھے فوڈ ایپ فوڈ منگوانا تھا نہیں نہیں آن لائن ایپ ہوگا تو بھی چلے گا آف لائن ہوگا تو بھی چلے گا اچھا وہاں کی ڈشز بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں اچھا تو وہاں پہ کون کون سی ڈشز ہوتی ہیں اوہ اور اسپائزز میں اچھا اچھا اور ڈرنک میں کیا کیا ہوتا ہے اچھا تو اگر میں وہاں سے کچھ بھی منگواؤں گی تو پھر مجھے بعد میں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں کی ڈشز اچھی نہیں ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تب ٹرائی کرنا پڑے گا اچھا اور کوئی ایپ جانتی ہو نہیں تم منگوا چکی ہو پہلے بھی تو وہ تم کو کیسا لگا وہاں سے منگوائی تو اوہ ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے تب میں بھی ٹرائی کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیسا ہے ٹھیک ہے اوکے بائے ہاں ہاں اچھا وہاں پہ یہ والا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے